हँ नमस्कार सर कहू बाजू ठीक छै तऽ अहाँ बम्बइसँ फ्लाइट पकड़ि कऽ दरभंगा आबि जाउ दरभंगासँ फेर जे छै से एतऽसँ हम अपन गाड़ीसँ अहाँके लअ चलब मिथिला हाट अन्धराठारीमे मिथिला हाट छै हाइवे बनल छै हाइवेसँ डाइरेक्ट लअ चलब ओतऽ जे छै से मिथिला हाटमे मिथिलाके चीज जेना मारा माछ मरुआके रोटी ओ खुआयब तैके बाद तैके बाद जे छै से मिथिलाके तिलकोर तिलकोरके तरुआ बैगनके तरुआ अल्लूके तरुआ कदीमाके तरुआ से भेटत तैके बाद खेरहीके दालि उसना चाउर मिथिलाके भेटत तैके बाद मिथिलामे देखबय एकसँ एक हस्तशिल्प कलाके बनायल जाइ छै जैसे सिक्की मौनीके फुलडाली तैके बाद पान रखयवला बट्टा तैके बाद फोटो फ्रेमिंगमे देखबय एकसँ एक हस्तशिल्पके सिक्की मौनीके गाँधीजी हँ हाथके सीख हँ बनायल छै सीखसँ हाथसँ बनेने छै कारीगर ओइमे देखबय एकसँ एक गाँधी जीके फोटो छै पण्डित जवाहरलाल नेहरूके फोटो छै स्विमिंग पूल अन्दरमे बनल छै ओ स्विमिंग पूलमे अहाँ तैर सकय छी ओकर किछु फीस होइ छै से देबऽ करि तैके बाद तैर सकय छी अहाँ ओइमे आनन्द लअ सकय छी हँ खड़के घर भेटत ओ घरके अहाँ आनन्द लअ सकय छी धूप नहि लागत ओइमे चाय मिथिलाञ्चलक देखबय ओइमे बैसके लोक दलान जकाँ लोक बैसय छै ओइमे लोक चाय पीबय छै हँ हँ ओइमे देखबय एकसँ एक चिड़ियाँ रहय छै सेहो बनायल गेल छै जे छोट सँ छोट कोयल तोता कचबिया सेहो सब भेटत बादुर सेहो भेटत उल्लूओ भेटत आओर हँ दस बजे राति तक खुलल रहय छै तैके बाद सुबहमे दस बजेसँ खुलय छै रातिमे दस बजे तक खुलल रहय छै तऽ अपने अबियौ तैके बाद जे छै से एतऽ अहाँके एयरपोर्टसँ हम अहाँके पिकअप कऽ लेब तैके बाद हम अहाँके मिथिलाके हाटक लुत्फके आनन्द उठा देब